पयशे आशिल्ल्या नातेवायका कडेन उलोवपाचें पयलीं साधन म्हणल्यार आदले टॅलिफोन थोडे वेळा भितर थोडक्यांत खबर घेवन सोंपोवचें पडटालें कांय वर्सांनी मोबायल आयलो फक्त गिरेस्त लोकक मोबायल वापरताले चड करून आपल्या वेव्हारा विशयी चड उलोवप जातालें मोबायलाचेर फक्त उलोवपाक मेळटालें पळोवपाक मेळनाशिल्लें आतां विज्ञानान आनी प्रगती करून उलयता ताका पळोवपाचीं सुदारणां केलीं त्या फाटफाट एक एक नवीन नवीन एप दिवपाक सुरवात केली फोटो धाडपाक लागले विडयो धाडपाक लागले मॅसेजी म्हणल्यार उलोवपाक वेळ ना जाल्यार चीट मोबायलाचेरच बरोवपाक धा बरोवपाक धाडपाक लागले बँके वचनासतना पयशे एकमेकाक धाडपाक लागले अशे अनेक मनोरंजनाची आनी वेव्हाराची सोय मोबायलाचेर जावपा लागली ह्या मजगतीं तरणाटे आनी ल्हान भुरगीं मोबायलाचेर वरांचीं वरां गेमी खेळप एकमेका कडेन मॅसेजी करप कोणी कोणाक धाडलेले विडयो पळोवप जगभरांतल्यो सगळ्यो घडणुको पळोवप हाका लागून दोळ्यांचेर ताण येवन ल्हानपणाकत दोळ्यांक चश्मो लावचो पडपा लागलो मोबायला वयल्यो गोश्टी कायम चालू आशिल्ल्यान भुरगीं एकाच जाग्यार तासान तास बसून रावतात शरिराची हालपाक हालचाल कमी जाता ताका लागून आंगान लठ्ठ जावप वेळार जेवण खाण घेवप नाशिल्ल्यान पोटाचे विकार जावप भलायकेचेर परिणाम जावप अभ्यासाचो वेळ फुकट वचून मनस्ताप जावप रातचें चड वेळ जागरण करप त्यामुळे न्हीद सारकी ना जावप घरांतल्या मनशां कडेन संभाशण कमी जाल्ल्यान घराचो घराबो नश्ट जावप घरांतल्या व्हडल्यांनी सांगलेलें कितेंय ल्हानांनी तें कानार मनार घेवप ना त्या मुळे झगडीं जावप घरांतल्या व्हडल्यांनी व्हडल्यांनी मोबायलाचो वापर कमी करपाक सांगल्यार किंवां मोबायल काडून घेतल्यार जेवनासतना रावप आदळआपट करप मोडतोड करप कांय भुरगीं तर जिवाचें बरें वायट करून घेवपाक फाटीं फुडें पळयनात तरणाट्या तरणाट्यान आपले मनशां परस मोबायल चड प्रिय जालो आतचे भुरग्यां आनी तरणाटे पुराय मोबायलाच्या हारी गेल्या कोणाय बद्दल नाका नाका जाल्लें तें बरयल्यान झगडीं मारामारी खून जावपाचें प्रमाण खूब वाडलें पयशाचे वेव्हार मोबायला वयल्यान जावपाक लागल्यान ते भायल्या भायल्या चोरपाचेय लोक तयार जाले ताका लागून बँकेतले पयशे ना जावप सुरू जालां बक्षिसांचे लालोस दाखोवन बँकेची म्हायती मेळप सुरू जालां ताका लागून मोबायलाचें कमी गिन्यान आशिल्ले लोक फटवतात आनी नुकसान सोंसचें पडटा अशे आनी अनेक दुश्परिणाम मोबायलाचेर जावपाक लागल्या मोबायलाच्या टावराक लागून सुकण्यांचेर आनी मनशाचेरूय वायट परिणाम जावपाक लागल्यात अशें संशोधकाचें म्हण्णे आसा सुकण्यांचे अनेक प्रजाची नश्ट जावपाक लागल्यात मोबायलाचो कमी आनी योग्य वापर फायदेशीर ठ थारतलो नाजाल्यार वेळ भलायकी आनी पयसो हाचो अपव्यय जातलो